تحریر میں تخلیقی پہلو اور تکنیکی پہلوؤں کا توازن ایک اہم مہارت ہے جو کسی بھی مؤثر مصنف کے لیے ضروری ہے میں نے کبھی کوئی باقاعدہ تخلیقی تحریر کورس نہیں لیا لیکن مختلف وسائل تجربات اور خود مطالعے کی مدد سے ہی ان اس توازن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے تخلیقی تحریر میں میری توجہ ہمیشہ تخیل جذبہ اور منفرد خیالات پر رہی ہے میں کہانیوں شاعری یا مضمون نویسی میں اپنی خیالات کو پیش کرنے کے لیے مختلف اسلوب استعمال کرتا ہوں میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میری تحریر نہ صرف صرف معلوماتی ہو بلکہ قاری کی توجہ بھی حاصل کرے اس لیے کہ میں الفاظ کو کا چناؤ جملوں کی ترتیب اور موضوع کی وضاحت کے ساتھ تخلیقیہ عناصر کو شامل کرتا ہوں تاہم تخلیقی تحریر کا مطلب یہ نہیں کہ تکنیکی پہلوؤں کو نظر انداز کیا جائے گا گرامر ساخت اور وضاحت ان بنیادی عناصر میں شامل ہے جو کسی بھی تحریر کو مؤثر بناتے ہیں مثال کے طور پر اگر چہ میں اپنی تحریر میں منفرد الفاظ کا استعمال کرتا ہوں لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جملوں کی ساخت کو منظم کرنا اور گرامر کی درستگی گرامر کی درستگی برقرار رکھنا قاری کے لیے پڑھنے کے لیے تجربے کو خوش گوار بناتا ہے یہ ایک کامیاب تحریر میں ان دونوں پہلوؤں کا توازن اہم ہوتا ہے میں عموماً اپنے پہلے پہلے ڈرافٹ ڈرافٹ میں خیالات کو آزادانہ طور پر پیش کرتا ہوں پھر بعد میں ان خیالات کو تکنیکی اس اس اصطلاحات کے ساتھ ترتیب دیتا ہوں یہ عمل مجھے یہ جاننے میں مدد دیتا ہے کہ کہاں تخلیقی عناصر کو مزید وضاحت کی ضرورت ہے یا کہاں تک تکنیکی خامیوں کو درست کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ میں مختلف تحریریں پڑھتا ہوں تاکہ مختلف اسلوب اور تکنیکوں سے سیکھ سکوں مشہور مصنفین کے کام کا تجزیہ کر کے میں نے یہ جانا ہے کہ وہ کس طرح اپنے تخلیقی خیالات کو مضبوط تکنیکی بنیادوں پر پیش کرتے ہیں آخر میں تحریریں مسلسل سیکھنے کا عمل ہے ہر تحریر کے بعد میں اپنے کام کا تنقیدی جائزہ لیتا ہوں اور ان پہلوؤں کو سمجھتا ہوں جو مزید بہتری کے لیے قابل غور ہیں اس طرح میں تخلیقی اور تکنیکی عناصر کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میری تحریر قاری کے لیے دلچسپ اور معلوماتی دونوں ہوں